जय झूलेलाल ओला मां तव्हां वटां बे कैब बुक कई हुई मूंखे सूरत खां बारडोली वञिणो हुओ पर तव्हांजो ड्राइवर ॾाढो लेट थी वियो जंहिं करे जंहिं करे मूंखे ॾाढी परेशानी थी उहो जेकी मां लोकेशन ॿुधाई हुन खां ॿीं लोकेशन ते वञी बीहु रहियो ऐं मूंखे ॾाढो दिक़त थी आहे ऐं अन मां हुते न पेई पहुची सघां इन करे मां तव्हांजी कैब कैंसल करणु थी चाहियां